जी हाँ महिलाएं बहुत से खेल खेलती हैं उन खेलों में पुरुषों से भी आगे हैं में ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानता हूँ जो बहुत सारे खेल खेलती हैं और प्लान भी करती हैं जिससे हमारे यहाँ होकी अधिकतर महिलाएँ होकी की बहुत बहुत बड़ी फेन है यही को स्टेडियम हरदा में यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं लड़कियाँ हैं और आंटियाँ भी हैं जो होकी खेलने आती है एवं प्रैक्टिस करती हैं और मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगता है कि हमारा देश की आदत भी क्योंकि महिलाएँ भी बहुत अच्छी भी कर रही है और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वो कई बार उनको ओलम्पिक में भी वहाँ पर भी मेडल मिलता है और कई बार तो लड़कियाँ लड़कों को भी हरा देती है ओर बहुत अच्छा महसूस बहुत अच्छा लगता है जभी सब पता चलता है कि अब लड़कियाँ जीत गई हैं